हॅलो आं कोण उलयता हां किदें काम आशिल्लें आं नाल ले हय विकता तशे तुमकां जाय आशिल्ले आं अश कितले जाय आशिल्ले तुमकां आं अडेश्शी नाल आमी एक नाल अशे तीस रुपया जावं मोट चड मोठो आशिल्ल्यार चड पयशे आसतात आनी कमी बारीक आस जाल्यार कमी पयशे आसतात आमगे मिडयम जात तुक ट्वँटी फायफ रुपीज एक मेळपा शकता तसो हय कमी जात्ले तुमी चड घेतात न्हय इंटू कितके कितले जाय म्हणलें तुमी अडेश्शी जाय म्हळां हां बरें जाल्यार जात्ले डिसकावण जात्ले आसा आं जात्ले मेळट्ले तुमकां केन्ना जाय तुमकां म्हाजें हांगा आसा केंपे केंपे आसा सारकें अय हय तशे दिता डिसकावंट बी तुमकां तुम केन्ना येवपा शकतात अशे व्हरपाक सद्द्याक एवेलेबल आसा म्हणल्यार कोण आत्तांत एकलें घेवन गेलां सद्द्या आनी पांच मेरेन येवपा शकता तुमी पांच साडे पांच मेरेन आं जाल्यार मेळपा शकता तुमकां हय जात्ली रेट जात्ली कमी करता लास तुमकां अशे वी एक नाल्ल विसांनी बी दिवपा शकता पंचीस आसले ते हय आं आमचें प्लांटेशन अशें करून गोंया भितर जावं अशें केंप्यां आसा मागीर काणकोण अशें करून दारबांदोडा अशें करून खूब तालुके आसा पळय त्या अशें करून खूब पाल्ल प्लांटेशन जाता ताजें कोकनटाचें नाल्लाचें आनी बरें जालें केंपे सारकें कडेन बस स्टॉप आसा थंय थंयच आसा शॉप लांव साई याड साई आसा बरें